शिक्षा प्रणालीके दुरुस्त आओर सु सुदृढ़ करबाके लेल ओकर सर्वाङ्गीण विकासपर जोर दिअ पड़तै कारण हमरा समाजमे दृष्टिबाधित बच्चा बधिर बच्चा आओर आओर जे अन्यान्य जे विकलाङ्ग बच्चा छथि हुनका लेल उचित विद्यालयके अभाव अछि हुनका लेल एहिठाम ओ कोनो ओहन ओहन कोनो विद्यालय नहि अछि जाहिठाम ओ मने कोनो अङ्गसँ बाधित बच्चा ओहिठाम शिक्षा अध्ययन करथि एकर सर्वथा अभाव अछि हम आशा करब जे अहिओ ठाम प्रत्येक गाममे एहन दृष्टिबाधित बच्चाके लेल विद्यालय होइ जाहिठाम ओ जाकऽ जाहिठामसँ ओ अपन शिक्षाके प्राप्ति कऽ सकथि